नखराव बिबार फोरखौ सामलायनाया एसेबांबो बेसेनगोसा नङा जेरै जों बिबारखौ दै होनानै आरो गोबां हासार बाहायालासिनोबो फेदेरनो हायो जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि हाया गोबां हासारगोनां जाखायो जेरै जों आबाद मावो गामि ओनसोलनि सुबुङा बेखायनो बिबारफोरखौ जों बांद्राय हासारनि गोनांथि जाया फेदेरनो थाखाय जोंनि नखराव जेरै गोबां मानसिबो सुबुं दं सोद्रोमाफोर बेखायनो हारसिङै आं सामलायनाय जाया गोबां जोंनि बिमा बिफा आरो आबै आबौफोराबो मोजाङै नायो आरो जों बिबारफोरखौ न'आवनो फुलि बानायनो हायो बेगरफोरखौ फोनानै आरो फुलिफोरखौ गुबुनफोरनिफ्रायबो बिथ'नानै जों लाबोनो हायो जेरै जों गामिनि मानसिनालाय नाथाय मालाबा गुबुन बिबार जेरै गामियाव मोनै खम मोननाय फुलिफोरखौ जों बायनांगौबो जायो बेयाव रां खरसा जानो हायो नाथाय एसेबांबो गोबां रांनि गोनांथि जाया बिबार सामलायनो थाखाय